हाँ बोलिए

कौन सा कपड़ा कपड़ा वही साड़िए सब है साड़ी सब सूट हाँ कितना कितना कौन चीज़ कितना थोक अच्छा थोक में कितना दस रुपया दस पीस अच्छा दस पीस आता है थोक में अच्छा अच्छा और वैसे खुल्ला अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हमको तो थोक ही लेना है जैसे थोक में कितना बोले दस पीस हाँ ठीक है फिर दस पीस ले लेना है और सूट सब अच्छा थोक अच्छा अच्छा कॉटन में अच्छा और वह थान का कपड़ा वह अलग से आता है थोक में दस पीस और वैसे और वैसे खुल्ला एक एक पीस करके अच्छा फिर फोन करके आती हूँ तो ठीक है अच्छा हाफ़ पैन्ट सब हाफ़ पैन्ट लड़का का अच्छा सिंगल पीस आता है अच्छा और सूती साड़ी सब सूती साड़ी कॉटन साड़ी सब

कॉटन साड़ी वह भी तीन सौ चार सौ रेंज

अच्छा अच्छा सूती साड़ी तीन सौ चार सौ के रेंज में आती है ना अच्छा अच्छा वह थोक नहीं आती है अच्छा वह भी आती है थोक कॉटन भी अच्छा ठीक है